پرانے زمانے میں لوگ وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بالٹیوں کا استعمال کرتے تھے رسی سے بالٹی باندھ کے اور نیچے کنویں میں ڈالتے تھے پھر اس کو کھینچتے تھے پھر اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے یہ بہت وہ اس میں بہت دیر لگتی تھی محنت لگتی تھی لیکن جب سے یہ موٹر ووٹر کا یوز موٹر موٹر کا یوز ہونے لگا ہے اس سے تھوڑی سہولیت ہو گئی ہے موٹر سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ پانی جلدی نکل جاتا ہے اور ہم زیادہ بھی نکال سکتے ہیں ایک ساتھ کافی سارا پانی نکال سکتے ہیں اس موٹر سے فائدے سے ہی اس میں پائپ ڈال کے کنویں میں پائپ ڈال کے اور موٹر پانی باہر نکالا جا سکتا ہے اور موٹر کے ذریعے ہم ان کو پائپس کے ذریعے موٹر اور پائپ کے ذریعے ہم اس کو اپنے گھر کے پاس بھی لے کے جا سکتے ہیں اس سے ہمیں بہت سہولیت ہے اور بہت آرام ہو جاتا ہے لوگوں کو بھی کافی فائدہ ہوا ہے موٹر کے آنے سے اور چاہیے کہ موٹر کنویں سے بالٹی اور وہ بالٹی کے اور رسی کے بجائے موٹر کا استعمال آسان بھی ہے اور جلدی بھی کام ہو جاتا ہے اور یہی استعمال کرنا چاہیے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں اب جب ان کی وہ سہولیت ہو گئی ہے تو انہیں چیزوں کا استعمال ہونا چاہیے موٹر کے ذریعے سے پانی ایک بہت ضروری چیز ہے اور پانی کی ضرورت تو بہت زیادہ پڑتی ہے اس لیے چاہیے کہ موٹر کا ہی استعمال کیا جائے موٹر سے کیونکہ جلدی پانی نکل جاتا ہے اور بہت سارا بھی نکل جاتا ہے بس اس سے تھوڑی سی بجلی کا ہی یوز ہوتا ہے بجلی لیکن اس سے کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اس سے لیڈیز اپنی دوسرا کام کمپلیٹ کر سکتی ہیں اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اور پانی کی سہولیت جیسے وہ آرام مل جائے گا کہیں جا کے پانی بھر کے لے کر آنا اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور محنت بھی لگتی ہے موٹر سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے اور جلدی کام ہو جاتا ہے